हैलो हँ बोलिये हँ पेंट हो जेतै अपना पास सभ कलर हइ आ हर तरहके पेंट हम करैत छियै वॉल पुट्टी सिमेंट पेंट साधारण पेंट सभ तरहके पेंट होइत छै कलरमे लाल ब्लू ब्लैक कोन कलर करबाबयके हइ हर कलरके करि दैत छियै हँ तऽ हर कलरके हर तरहके पैसा लगैत छै अहाँ पैसो जान लू अहाँके इच्छा होय तऽ अहाँ करबाउ लालके जे हइ से एक हजार रूपैआ हइ आ ब्लूवलाके हइ बारह सए रूपैआ हइ आ वाइटवलाके सत्रह सए रूपैआ हइ कम बेस भऽ जेतै ओहिमे अहाँ जे कहबै ओतना कम हो जेतै ओहिमे हो जेतै जे अहाँ कहबै ओ उतना कम करि देल जेतै ओहिमे हम हँ एक बार अहाँ भी मार्केटसँ ट्राइ कर लू हमर रेट जे हइ पूरा मार्केटसँ सस्ता रहैत छै रे रेट जे हइ से एगो कमराके लेबर खर्च जे हइ से लागि जाइत छै पाँच हजार रूपैआ हँ तऽ ओहिमे हो जेतै कम ओहिमे कम कर देल जेतै ओहिमे चारि हजार करि देल जेतै एक हजार कम करि देल जेतै कतेक कमराके अनुसारसँ आ चारि हजार करि देल जेतै आओर अपने कहबै तऽ आओर कम करि देल जेतै जी जी ठीक हइ हो जेतै ओहिमे कम करि देल जेतै कै गो कै गो कमरा अपना कै गो कमरा अपना पास हइ पेंट कराबयके पाँच गो कमरा हइ असोरा पोर्टिको ओर्टिको ओहो हइ जितना असोरामे लगैत छै ने उतना कमरोके चार्ज लगैत छै तऽ ओहिके अनुसारसँ मतलब दू गो बढ़ि जेतै असोराके रूमके अनुसारसँ ओकर चार्ज बढ़ि जेतै दूगो लागि जेतै